आपके होटल में चिकन बिरयानी दही बड़ा डोसा यह सब मिलेगा मिलेगा तो उसका रेट भी तो कुछ होगा अच्छा पाँच सौ रुपये तो महंगा हुआ है लेकिन कुछ कंसेशन कर के अगर दे दें तो हम चार लोग हैं चार लोग आपकी शिकायत नहीं करें ऐसा करना चाहिए ना अच्छा तो उसका रेट सही होना चाहिए अच्छा एक बात बताइए जो उसमें जो भोजन करेगा उसको पानी की भी ज़रूरत होगी तो पानी का बोतल को अलग से पैसा लगेगा कि उसी में पैसा लग जाएगा अच्छा अलग से पैसा लगेगा तो पैसा तो एक्स्ट्रा पड़ जाएगा अच्छा ठीक तो उसमें लास्ट में दही बड़ा तो भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो दही बड़े आपकी दुकान में मिलेंगे आपके होटल पर अच्छा अलग से पैसे लगेंगे पैसा लगने की बात है तो ठीक है लेकिन समान जो दुछ हम चाहिए ऐसा नहीं है कि घर में समान होगा तो शिकायत हो जाएगी ये ठीक बात नहीं है अच्छा ठीक है शिकायत नहीं होगी तब बात को लेकर रात को देखने की कोशिश कीजिए चिकन बिरयानी डोसा और मटर पनीर छोला छोला भटूरा यही सब चाहिए अच्छा ठीक है मिलेगा तो पाँच प्लेट आप भिजवाने का भी नौकर हो इस्टाफ़ हो उसके द्वारा हमें उस जगह भिजवाइए हम तो हम मोबाइल से ट्रांसफर कर दूँगा पैसा हाँ अब तो पेटीएम चल रहा है कैश कैश कहाँ से ला जाता है पेटीएम ही चलता है पेटीएम से आपको पैसा जाएगा अच्छा मोबाइल नहीं चलाते हैं तो ठीक है पैसा हम व्यवस्था कर के भेज देता हूँ ठीक है अच्छा ठीक है आप अपना टेक्स्ट नंबर तो भेजिए मैं पेटीएम से आपको पैसा मोबाइल द्वारा भेज रहा हूँ नहीं आप चलाते हैं तो तो हम किसी के माध्यम से पैसा ले कर के भेजूँगा ना थोड़ा सा विलंब होगा